प्रिंट की मीडिया जैसे समाचार पत्र वो होते हैं क्या जो शो में बैठे हुए रहते हैं और जो हकीकत होता है और ऑरिजिनल होता है वो नहीं दिखाते हैं और मीडिया वाले जैसे यूटूबर हुए जमीनी बात जो होता है ओरिजनल अच्छा वही दिखाते हैं मीडिया वाले सब दिखाते हैं और चैनल वाले सब क्या होता है ना वो एक शो में हुए रहते हैं और वो कहीं से आता है शो देखते नहीं है जमीनी बात क्या होता है ऑरिजिनल क्या है वो सब अपने कुछ बात ऐसा होता है जो मन की बात बताते हैं और मन से ही बता देते हैं सुना था आप पे चैनल पे बता देते हैं मीडिया के माध्यम से जो आता है वो सच्ची आती हैं और अच्छा है और उस पे लोग है ऐसे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करता है मीडिया वाले पे और सोशल मीडिया में ही बहुत अच्छा है और वही अच्छा रहता है क्योंकि जहाँ पे जिस तरह का विवाद होता है या जमीनी का हो या भाईचारा का हो या वो किसी तरह का भी हो सोशल मीडिया वाले जो होते हैं और वो जो रिपोर्टिंग करते हैं जो दिखाते हैं अपना ये क्या कहता है चैनल पे है अच्छा दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है मीडिया वाले सब उतना जितना दिखाना चाहिए और करना चाहिए नहीं दिखाते हैं कभी समाचार पत्र पे लेते हैं तो कभी पेपर के माध्यम से आ जाते हैं कभी चैनल पे आ जाते हैं तो ये सब जो है सो मीडिया वाले ही बहुत अच्छा करते हैं और समाज के अंदर आते हैं जहाँ पे क्वाल्टली है और बेसिक है वहाँ पे ही आते हैं और चैनल वाले नहीं आते हैं जल्दी नहीं आते हैं जो है वही बात है सही है यही बात है